क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफ्रा मावग्रा माखासे सरासनस्रा खामानिनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला गुबैयै माइ आबाद मावनाय आरो हाल एवनाय बायदिफोरखौनो बुंनो हायो मानोना मानोना हालेवनाय एबा आबाद मावनायनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' हारिफ्रा थांना थानायखौबो नुनो मोनो दा बिनिखायनो बेफोरबायदि माखासे माइ आबाद मावनाया जोंनि बर' हारिनि एबा क'क्राझार जिल्लानि गाहाइ बिहोमा होनना बुंनो हायो दा बेनि अनगायैबो दाव अमा फिसिनाय माखासे गय आबाद मावनाय बैफोर बायदि माखासे आबाद मावनायनि आदब खान्थिफ्रा जोंनि क'क्राझार जिल्लानि जिउ खांनायनि राहा खांनाय जिउ खांनायनि एबा रांखान्थिनि बिहोमा होनना बुंनो हायो